मेरे जीवन में मैं बताना चाहूँगी कि जो ऐसे विज्ञापन या परिदृश्य का तो मैंने देखा नहीं शहरों में ऐसा होता होगा लेकिन मैं विलेज लेवल यानि गाँव क्षेत्र का बताना चाहूँगी कि जैसे जहाँ हमको लोगों को इखट्ठा करना होता है जहाँ से लोगों को तो गाँव में एक कोटवार कह के होता है जिसके माध्यम से गाँव में जैसे लोगों को इकठ्ठा करना है तो उसके माध्यम से मोहल्ले मोहल्ले में हम लोग कोटयार कोटवार के माध्यम से खबर पहुँचाते हैं वो जो कोटवार होता है वो घर घर में नहीं जाएगा वो वो मोहल्ले में जाएगा